कार नमस्कार भाई बोलें जी बोलो हाँ फ्रिज रखे हैं फ्रिज है कूलर है वॉसिंग मसीन है अरे पचहत्तर लीटर डेढ़ सौ लीटर जितने जैसा चाहे आप वैसा मिल जाएगा आपको ठीक ठीक मिल जाएगा आपको कहाँ से बोल रहे हैं सर यही पास में ही है दर्शन नगर नहीं नहीं मेन रोड पर ही है लेकिन है के पी एलेक्ट्रोनिक नहीं और आगे पूछेंगे तो लोग बताएंगे ना

छूट अभी तो नहीं आई लेकिन आएगी छूट ठंडी मे छूट आती है छूट ना ठीक क्या बोलें हाँ किस चीज के फ्रिज आएंगे तो जो कन्सेशन होगा कर देंगे भाई उसमे का दिक्कत है

क्या क्या है

हाँ फ्रिज भी है हाँ फिर से बोलें फिर से बोलें प्रेस भी है सिलाई मशीन भी है वाशिंग मशीन भी है हाँ है हाँ वो फुल ऑटो कट है

अरे होगा सात आठ सौ लगभग

क्या बोलें

ऑनलाइन ऑनलाइन उसकी सर्विस होगी

हाँ कॉल करेंगे काल करेंगे मिस्त्री आएगा बुलाएगा

हाँ थोड़ा बहुत जो गाड़ी मे तेल फ़ेल लगता है वही बाकी तो सब सर्विस के अंदर आएगा

उसी से चले आए ना ठीक नम